योग जी क्रिया न त एतरी सरलु आहे न एॾी ॾुखी आहे योग अलॻि अलॻि तरीक़े जा योग थींदा आहिनि की ॾाढा साधारण थींदा आहिनि जेके करण में का बि चुनौती कोन थींदी आहे ऐं का कठिनाई बि कोन थींदी आहे ऐं कुझु योग अहिड़ा थींदा आहिनि जीअं असां शीर्ष आसन कयूं था शीर्ष आसन में करण सां पंहिंजो पैर ज़मीन ते टिकिया हुजनि घुटना सिधा हुजन ऐं हथेली पाण खे ज़मीन ते रखणी हुजे त उहो अगरि शरीर थोरो भारी हुजे त उन में ॾाढी दिक़त थींदी आहे उनखे सही नमूने सां करण लाइ पंहिंजे पहिरियों शरीर खे घटाइणो पवंदो आहे शरीर जो वज़नु घटाइणो पवंदो आहे पंहिंजी जेको पेटु आहे ॿायर निकतल आहे उनखे थोरो हल्को करिणो पवंदो आहे उनखां पोइ धीरे धीरे धीरे करे हेठि थोड़ो पहिरियों थोरो हेठि कंदासीं पोइ उनखां हेठि कंदासीं पोइ हेठि कंदासी ईंअ कंदा रहंदासीं त इहा थोरी महिनत ज़रूरु थींदी परेशानी ज़रूरु ईंदियूं पर हिकु ॾींहुं उनमें पाण सफल थी वेंदासीं ऐं इहा योग करण में जेकी शुरुआती जेकी पाण खे कठिनाई अचे पई परेशानी अचे पई पोइ धीरे धीरे इहा ख़तम थींदी रहंदी आहे ऐं योग पाण ॾाढो सरलु तरीक़े सां कंदासीं उहो पाण खे आसन लॻाइणु सिध लॻण शुरू थी वेंदो ऐं कई त योग हीअं ब आहिनि किन में साहु वधीक खणिणो पवंदो आहे अंदरि जी तर्फ़ु ऐं किन में ॿाहिरि करिणो पवंदो आहे कंहिं जो टाइम केतिरो वठिणो आहे कंहिं जो कीअं करिणो पवंदो आहे इहे धीरे धीरे अभ्यास करण सां इहे सभु कठिनाइयूं सभु दूरि थी वेंदियूं आहिनि उनखां पो पंहिंजे पाण खे ॾाढो नार्मल ऐं आसन मतिलबु सिधा सरलु लॻंदा